ہلو جی کیا میں فلپکارٹ سروس سینٹر سے بات کر رہا ہوں جی میں نے ابھی کچھ وقت پہلے کچھ پین آڈر کیے تھے تو میں نے آپ کے فلپکارٹ ایپ پہ ان پینوں کو دیکھا تو مجھے بہت اچھے لگے اور میں نے آڈر کر دیے جی اور وہ آڈر مجھے ملا ملنے کے بعد جب میں نے ان پینوں کو یوز کیا تو وہ پین کچھ خاص نہیں چلے میں نے پینوں کو چلایا اس میں سے کچھ پین سوکھے ہوئے نکلے اور کچھ پین رک رک کر چل رہے تھے اور کچھ پینوں کی انک بہت موٹی آ رہی تھی تو کچھ پین اتنے بیکار چل رہے تھے کہ جب میں پیج پر لکھتا تھا تو اس کی انک جو ہے وہ پیچھے چھپ رہی تھی اور اور کچھ پینوں کو جیب میں پاکٹ میں لگانے کے بعد اس کی انک باہر آ رہی تھی جس سے پاکٹ بھی ہماری خراب ہو رہی تھی تو میں اس پینوں کے سیٹ سے میں سیٹسفائیڈ نہیں ہوا مجھے بالکل بھی پسند نہیں آئے اور مجھے تو لگتا ہے کہ میرے سارے پیسے بالکل بیکار چلے گئے اور